हेलो हँ नर्स बोलै छी

हँ

हँ ओकरा कि करतै अल्ट्रासाउण्ड करतै तऽ तभिए ने ओकरा दवाइ कोनो देतै अल्ट्रासाउण्ड करिके देखतै अल्ट्रासाउण्ड करिके देखतै ओकरा पेटमे कोना कि छै माथामे दरद छै कि छै तब ने ओकरा दवाइ देल जएतै देखिके तब ने ओकरा पुरजा लिखिके दवाइ देतै हँ ओकरा तब ओकरा अल्ट्रासाउण्ड करतै ने तब दवाइ देतै तब पुरजा लिखिके देबै वएहमे दवाइ लिखिके ओकरा देतै तब ओकर ठीक हेतै तब ने एना हँ एना कोना देतै दवाइ एना दवाइ देतै तऽ कोनो अथी नहि हेतै कतना लागतै छओ सओ टका लागतै अल्ट्रासाउण्डके कतना लागतै दवाइमे जे लागतै ओतना हेतै तभिए ने डॉकटर फीस लै छै पाँच सओ हँ

हँ दवाइ नहि देतै तऽ अल्ट्रासाउण्ड करतै तब ने दवाइ देतै ठीकसे तब ने देखतै ओकरा पेटमे कोना कि भेलै नहि भेलै तब ने दवाइ देतै आँए हॉसपिटल रानीगञ्ज रानीगञ्जमे रानीगञ्जमे हँ हॉसपिटल छै रानीगञ्जमे वएह हॉसपिटलमे हँ एतए नहि हेतै तब अररिया जएतै एतए नहि हेतै तब ने आँए कै बजे अएबै दस बजेसे दिन तक खुल्ला रहै छै चारि बजे तक चारि बजे भरि दिन खुलले रहै छै कखनो लैके अएबै तब ने अल्ट्रासाउण्ड हेतै तब दवाइ दै देतै ओकरा देतै तब ने दवाइ देतै तब देखतै ओकरा पेटमे कि छै नहि छै तब ने देखतै ठीक भए जएतै दवाइ देतै तऽ आँए